हैलो उबर मां दिलीप पंजाबी थो ॻाल्हायां चेंबूर कैंप मुंबई चोहतरि मां मूंखे महाबलेश्वर फैमिली सां गॾु वञिणो आहे असांजा छह फैमिली मैंबर आहिनि ज़ाल मुड़ुस ऐं चारि ॿार आहिनि असांखे ॿिनि ॾींहंनि लाइ इनोवा गाॾी खपे ए सी जंहिंजी ॾाढी सुठी वर्किंग हुजे गाॾी साफ़ु सुथिरी हुजे ऐं ड्राइवर सुठो हुजे जंहिंजे काई आदत पाणी न हुजे ऐं असांखे वञिणो आहे अठावीह नवंबर खां वेंदे टीह नवंबर ताईं त असांखे हुते चङी तरह ड्राइवर तव्हां जो सुठो हुजे जेको चङी तरह घुमाए असांखे सभु शयूं ॾेखारे ते जेस स्पॉट्स सुठी तरह ॾेखारे ऐं सुठे ऐं ॿियों हिकिड़ो पुछिड़ो त असांखे भई हुन ड्राइवर खे कुझु ॾियणो आहे नाइट चार्ज या कुझु हुन खे खाधो पीतो खाराइणो आहे की न उहो सभु अलॻि सां तव्हां ॾींदोसि या असां ॾियूं ऐं तव्हां जी घणा किलोमीटर पर किलोमीटर चार्ज लॻंदी की न तव्हां खे लमसम जा भाई पैंसा ॾियूं ऐं तव्हां सभु हिकदमि क्लिअर कट पहिरें ई ॿुधाए छॾियो त वरी तव्हां अस असां तव्हांजी टैक्सी बुक कयूं